हैलो हां अस दानिश होटल दा बोला ने ठीक ऐ अच्छा अच्छा शैल सेवा कीती ही हां हां अच्छा अच्छा कोई गल्ल निं तुस दूई बारी आए ओ होटल इ'यां प्रोग्राम करगे शैल बैठियै हां अच्छा फ्ही दोआरी फ्ही आयो हां हां कोई गल्ल निं कोई गल्ल निं ठीक ऐ हां सनाई ओड़ेओ सनाई ओड़ेओ ठीक ऐ कनेहा रेहा प्रोग्राम ठीक ऐ ठीक हां ठीक